दा जों बिजनेस होनबा जों आसामल' नङा थेवबो आासामनि बिखये जों जिथु उन्दैनिफ्रायनो देरबोनानै मोनबोनाय हिसाबै जों बिखेखकय जोंनि बेयाव बिजनेसनि अभाब गैया जों बिजनेसखौ जुदि खालामोबा जोंहा न' न' दरखंनिफ्रायनो न' असुं सेरनिफ्रायनो जोंहा बिजनेसनि बेब'स्था दङ दानि मुगायाव जों सिख्खा दिख्खाखौ लानानै जों साख्रि बाख्रिखौ आसा खालामना जुदि थायोबा जों माने बे संसाराव जों थांना थानाय एसे गोब्राब जागोन सिख्खा दिख्खाया जाबाय जोंखौ सासे मानसिखौ सिख्खानि दारा राफोद खालामनाय मोनसे बेब'स्थासो नाथाय थांना थानो थाखाय जोंहा बिजनेसनि जुरियथेबो बिजनेसनि गेजेरथिंबो जोङो जोंनि थांना थानाय राहाखौ नागिरना मोनो आं उननिस्स' आसि सननिफ्रायनो आं बिजनेस खालामबोदों बिजनेसखौ आं थाखा फैसा गैयैखाय गिदिर बिजनेस खालामनो हायाखै अब्लाबो आं उननिस्स' आसि सननिफ्राय दिनै दा दुइ हाजार सब्बिस सन सफैबाय दासिमबो आं बे बिजनेस खालामनानै गथ' गथायखौ फेदेरदों संसारखौ जाबोगासिनो दोङो बे हिसाबै आं मोनदांदोंजे बिजनेसा जोंनि थाखाय जों जुदि मोजाङै मावोबा जोंहा आखायाव जथेस्थ' बिजनेस दङ जोङो गेलामाल दखाननिफ्राय लानानै स्टेसनारि दखाननिफ्राय लानानै ना मैनिफ्राय लानानै मैगं थाइगंनिफ्राय लानानै जोंनि बे खाथि खालायाव जिखिनि जोंहा बाजार जायगा दङ प्लेस दङो टाउन सहर बेफोराव जों लांनानै जुदि फानोब्ला जों बिजनेसखौ जथेस्थ' आरामसे खालामनानै जोङो नख'रखौ जोङो बा नख'रखौ दैदेननो हायो नाथाय बिजनेस खालामनायाव मानसिनि एक नम्बराव नांगौ मा धर्ज मानसिनो मेलेम नांगोन धर्ज नांगोन बिजनेसाव गोरा गुरै बुहुत मोनो हयथ' सोरबा गाज्रि मानसिबो लोगो मोनगोन सोरबा मोजां मानसिबो लोगो मोनगोन बेयाव जुदि नोथांनि बेबहारा जुदि मोजां जायाबा नोंथांआ जुदि धर्ज गैयाब्ला नोंथांनि बिजनेसा सानसेनो हयथ' जोबस्रांनोबो हागौ बेखायनो जोंनो एक नम्बराव जोंनि बिजनेसमेन मानसिनो हदाय गोसोखौ बिनि बेबहारखौ मोजां जानांगोन सासे मानसिजों माबायदि रावाव माबायदि बेबहार खालामनांगोन माबायदि माथो होनांगोन गोदै रावजों होनांगोन बे जुदि थायोब्ला बै मानसिया जिखुनु बिजनेसावनो जा गासै बिजनेसावनो बिथाङा साक्सेसफुल जानो हागोन नाथाय नोंथांनि सरिथ्रआ जुदि मोजां नङाब्ला नोंथाङा खुनु बिजनेसाव नोंथाङा साक्सेसफुल जानो हानाय नङा आरो नोंथाङा दिनै मोनसे बिजनेस खालामनो थांनाय लोगो लोगोनो थाखा फैसानि खोथा फैयो थाखा फैसायाबो जोंनियाव बयनावबो थाया अब्लाबो नोंथाङा जुदि नोंथांनि सरिथ्र नोंनि लेनदेना मोजांब्ला थाखा फैसा गैयाब्लाबो खिसुमाना हयथ' बे थाखा फैसा गैयाबाबो सासे मानसिजों नों जुदि सहाय सुजुग लायोबा हुन्दर भाबे मोनसे बिजनेसखौ सलायनो हायो जोंनि गेजेराव जों बिजनेसखौ जुदि जों सलायनोबा जोंनि गोसोफोरखौ जों थिग लाखिनांगोन जाहाथे जों माने साधारन खोथायावनो जों गाज्रि मोननाय सोरखौबा गाज्रि बेबहार खालामनाय बे मनभाबा जों थानो नाङा जिहेथु बिजनेसमेन जानांगौवा बुहुत खुदज' खाम मालाबा रायजागोन मालाबा बुंजागोन गोरा गुरैबो बुंजागोन अब्लाबो माने नोंथाङा बिजनेसखौ सलायनांगोन नोंथांनि बेबहारनि गेजेरजों खोब हुन्दर भाबे तितिया हले बिजनेसा जोंनि दरखङावनो दङ अभाब गैया जों गोजान जायगायाव थांनानै जों बिजनेस खालामनो दरखार गैया बिजनेसजोंनो जों बुहुत कौटि कौटि जानो हायो आरो आंनि मोनदांनायाव आरो जिहेतु आं इमान बसर बिजनेस खालामबोबाय आरो बिजनिस खालामनानै दिनैसिम माने मामानिफ्राय बिस बोसोरनिफ्राय सिक्सटिफर एज सफैबाय बिजनेसा मा बुस्तु आं मोनदाङो आरो जे बिजनेसआनो लक्षिनिनो बेयावनो लक्षि दङो बे बिजनेसा मालाबाबो गाज्रि जानो हाया खिन्थु नोंथांनि बेबहारआ खोब मोजां जानांगोन आरो अब्लानिया बे बिजनेसा नोंथांजों लोगोसे समाजखौ सोरबा सासे मानसिखौ सहाय सुजुग खालामनाया बे नोंथांनि जाना जालांगोन आरो आंनि मोनदांनायाव